नमस नमस्ते आपको कितना टिकट चाहिए तीन टिकट चाहिए तो आप कितने तीन लोग कौन कौन हैं तो आगे आगे कि मतलब पीछे की बीच में कौनसा सीट चाहिए आपको पीछे अच्छा अच्छा तो मूवी देख मूवी देखोगी कि क्या कहते हैं पिच्चर भी कौनसा पिच्चर देखोगी पिच्चर इतने चल रहा है एक दुलारा पिच्चर और राजा हिंदुस्तानी हिंदी देखोगी कि भो भोजपुरी चलो इस समय तो चल रहा है राजा हिंदुस्तानी पिच्चर चल रहा है बहुत पुराना हो गया है इस समय नया पुराने महंदी लगा के रखना चलो दिखा देंगे ठीक है तो टिकट एक टिकट कितने का है जानती हो एक टिकट दो हजार लगेगा काटने का निकालने में अरे तीन लोग हो तभी तो अब टिकट तो अपने का तो बनता नहीं अच्छा चलो कर देंगे तो चलो इस समय आपको क्या जूस पियोगी कि कॉफी कि ठंडा क्या पी पीना है आपको चलो ठीक है पी लेना तो तीन लोग हो ना आपके पति आपका बेटा और आप चलो तो तीन टिकट करा दें पीछे का कराएँ पीछे का सीट चाहिए कि बीच का कि आगे किस सीट पर बैठना है आपको तो चलो पीछे वाली सीट खाली है पीछे बैठ जाना तुम लोग अरे पीछे बैठ जाना ना यार वही सीटें हीं खाली हैं ठीक है चलो इस समय अच्छी अच्छी क्या कहते हैं मूवियाँ आ रही हैं अच्छा अच्छा क्या कहते है पिच्चर आ रहा है आपको दिखा लाए वहाँ ठीक है चलो दिखा देंगे तो आज आज चलोगी कि कल ठीक है चलो तब दिखा दे रहे हैं तो चलो आज दिखा दें ठीक है चलो ठीक है